हैल्लो हां जी बोल्लो कोई डाउट निं ऐ हस्तालै जाग्गे असें इत्थें दोआ लब्भनी रौंह्ने गी कमरा लब्भी जाना ते बिस्तर बिस्तर लब्भी जाह्ग शैल बैड्ड शैल लब्भी जाना जिस चीज दी असें कमी होग ओह् असें चीज पूरी थ्होई जानी उत्थें ते बाकि खाना पीना बी लब्भी जंदा हर चीज दी दोआई जेह्ड़ी लब्भी जंदी असेंई ते हस्ताल दी बड़ियां फैसिलिटी होंदियां थोह्ड़ा की नेईं ऐ उत्थें आदमी कोई इ'यां कोई बगैर फैसिलिटी दे कोई निं ऐ

हां टैस्ट टूस्ट बी अजकल फ्री होई जंदे ना टेस्ट होई जंदे अजकल टैस्ट सबकिश होई जंदा भई बलगम टैस्ट बलगम टैस्ट होई गेआ खून टैस्ट होई गेआ होई गेआ सारे टैस्ट ओह् बी कार्ड आयुश्मान कार्ड होंदा ए नरेंद्र मोदी ने बनाए दा लोकें दित्ते दा उ'न्नै बनाए दे सारे कार्ड ओह्दे उप्पर पंज लक्ख दा जिन्ने बी बड्डे बड्डे जेह्ड़ी बमारी लग्गी दी ते ओह् जेह्ड़ी टेस्ट जेह्ड़े फ्री होई जंदे सारे कोई पैसा नि लैना स्हाब लाओ उ'ने उत्थें तुसें थ्होई जाना बिस्तरा थ्होई जाना बैड्ड थ्होई जाना रुट्टी थ्होई जानी अजकल रुट्टी बी दिंदे अच्छा हर चीज थ्होंदी कोई प्रॉबलम नेईं कोई मुश्किल निं पेश औंदी असें उत्थें

होर कोई निं ऐ फैसिलिटी फैसिलिटी जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी ऐ हून अजकल फैसिलिटी ज्यादा न पैह्लें पैह्लें घट्ट होंदियां लेकिन हून इस बेल्लै काफी फैसिलिटी ऐ रौंह्ने उ'नें बड़ा खाने पीने ठीक ठीक